स्थानीय खेलों में सबसे पहले आता है छुपन छुपाई या चिड़ी उड़ तोता उड़ जैसे गेम आते हैं जो मुख्यतः हमारे स्थानीय तौर पर बहुत प्रचलित हैं चिड़ी उड़ तोता उड़ में स्थित प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति बोलता है चिड़ी उड़ और बाकी सब अपने उँगलियाँ ऊपर उठाते हैं जो व्यक्ति किसी ना उड़ने वाली चीज़ के लिए अपनी उँगली ऊपर उठाता है वह आउट माना जाता है बाकी सभी व्यक्ति चिड़ी उड़ और तोता उड़ पर उँगली उठाते हैं और वह इन रहते हैं गेम के अंदर ही रहते हैं उसे बाकी के लोगों को आउट माना जाता है या जो उँगली नहीं भी उठाता है तो उसे भी आउट माना जाता है दूसरा आता है छुपन छुपाई छुपन छुपाई आम तौर पर बहुत सारे लोग हमेशा खेलते रहते हैं जिसमें आम तौर पर गर्मियों के दिन में छुपन छुपाई सबसे अच्छा तरीका है जिसमें ठंडी जगहों पर छुपा जाता है और बच्चों को द्वारा ढूँढ़ा जाता है जिसमें ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने का अभाव रहता नहीं है बच्चों का आखिरी और तीसरा है राजा मंत्री चोर सिपाही जो गेम बहुत ही प्रचलित है इसमें चार चिट बनाई जाती हैं कागज़ पर जिनके नाम लिखे जाते हैं और फ़िर उन्हें नम्बर दिए जाते हैं अंकों के आधार पर फ़िर उड़ाया जाता है उनमें से एक किसी एक चिट को पकड़ा जाता है और उस पर आदेश राजायक के पास जो चिट आती है वह आदेश देता है अपने मंत्री को और मंत्री अपने चोर और अपने सिपाही को बोलता है सिपाही चोर पकड़ पता लगाता है जिसके सबसे कम अंक होते हैं उसे चोर साबित किया जाता है या उस पर्ची पर ही लिखा रहता है चोर